आं नोंथांनाव बावैसो सिगां मम' अर्दार खालामदोंमोन ओमफाय दा पेमेन्ट अपसनखौ थ' खालामदोंमोन ओमफाय दा पेमेन्टआथ' आन साक्चेसपुल जाबाय ओमफाय अलरेदि आंनि एकाउन्ट निफ्राय फैसाया दानबाय आरो ओमफाय दा नोंथाङा आंनि एकाउन्टआव फैसाखौ रिफान खालामदो नङाबा आं अर्दार खालामनाय जिनिसखौ आंनो हरदो